खेलके बढ़ावा दैके लेल युवा सबके बड बेसी प्रोत्साहित करैके काज नही छै कारण युवा खुद जे छै से ललायित रहै छथि जे हमरा सबके कोनो खेलके लेल मौका भेटै परिणाम की होइ छै सरकारके तरफ से जे सुविधा भेटै छै ओ पदाधिकारीके अगले बगल तक सीमित रहि जाइ छै हुनकर मूलुआ धिया पुता सब जे छै से मानि लिअ बड़ा बड़ा पदाधकारीके बच्चा सबके यऽ ताकिके ओहिमे नाम दऽ कऽ ओकरा जे छै से प्रोत्साहि प्रोत्साहित कऽ देल गेल आओर गाम घरके बच्चाके जे छै तिरस्कार रूपमे छाँटि देल गेल कारण जदि हमरा लगैया जे गाँव घरमे कुश्ती फुटबॉल कबड्डी एहि सब तरहक जे खेल छै एहिके लेल समुचित बच्चा उपलब्ध छै जेकरा मौका जे छै से नहि भेट रहल छै ओकरा मौका चाही सरकार सरकारी कर्मचारी अपने रिलेशनके बच्चा सबके केवल कलेक्ट कऽ कऽ आगू भेज दै छथिन आओर गाम घरक बच्चाके जे छै मौका नहि भेट पबै छै एहि कारणे हमरा गामक लोकक बच्चा जे छै हमर गामक बच्चा आगू बढ़ि नहि पबैये